हां जी सर जी नमस्ते में इक विद्यार्थी आं ते मिगी खाना बनाने बास्तै इक गैस सलंडर दी जरूरत ऐ ते मेरे गैस सलेंडर दी आई डी ऐ बाह्ठ पैंह्ठ जीरो जीरो अट्ठ पैंह्ठ स्हत्तर बास्सी ते मेरा अड्रैस विलेज सीरा कोटला पिन कोर्ड ठारां त्रेई जीरो इक ते में चाह्न्नां कि मेरे थुआढ़े बीरो कन्नै मेरा निवेदन ऐ कि मिगी इक गैस सलंडर प्रदान कीता जा ते जेह्दी पुश्टि में करी चुके दा आं धन्यबाद